ईअं ई त घणा ई बिज़नैस आहिनि जेके असां पंहिंजे घरु वेठे वेठे चालू करे सघंदा आहियूं जीअं बुटिक जो कमु थी वियो ऐं ब्यूटी पार्लर जो कमु थियो जूलरी जो कमु थियो या के लटा कपिड़ा विकणण जो कमु बि थियो अॼुकल्ह त सरकारु एॾी एॾी सुविधाऊं ॾिनी अथईं या अॼु जी जनरेशन में एॾी अहिड़ी सुविधाऊं आहिनि जंहिंजे द्वारा असां ऑनलाइन बि पंहिंजो कमु शुरू करे सघंदा आहियूं या त असां पंहिंजे घर मां ई ऑनलाइन कमु बि शुरू करे सघंदा आहियूं मूंखे त सभिनी खां वधीक ऑनलाइन कमु वणंदो आहे अगरि कंहिं माण्हू खे घटि लाॻत में कोई नंढो वापारु शुरू करिणो आहे त हिते पंहिंजे घर मां ई सुठो कमु शुरू करे सघंदा आहिनि जीअं जूलरी जो कमु थियो त ते बाज़ारि में होलसेल मार्किट में चङी ई अहिड़ी बज़ारि आहिनि जिते घटि लाॻत में घटि पैसनि ते जूलरी मिलंदी आहिनि त ते थोरा वधीक पैसनि में उहो सामानु विकिणी या ऑनलाइन वधीक पैसनि में सामानु विकिणी करे सुठी कमाई करे सघंदा आहिनि तंहिं खां पोइ असां होलसेल बज़ारि मां वञी पंहिंजा लटा कपिड़ा वठी अची करे हुननि खे चङी तरह फ़ोटो खिचे करे ऑनलाइन में विझी करे विकिणी सघंदा आहियूं तीअं ई चङे बिज़नैस आहिनि जेके असां घरु वेठे वेठे करे सघंदा आहियूं ऐं असां पंहिंजे नंढे वापार खे वधाए करे वॾो करे सघंदा आहियूं